असांजे पाड़े अबे में एतिरा नंढा नंढा दुकान आहिनि स्त्रीअ वारो पेपर वारो न्यूज़ पेपर वारो ऐं किरयाने वारा इहे दुकान आहिनि मुंहिंजे हिसाब मौजूं किराने वारो जेको आहे उहे पंहिंजा गिराक ठाहिण लाइ माण्हुनि खे केतिरा ई डिस्काउंट ॾींदो ऐं पंहिंजे वटि ॿियनि खां छिकिण लाइ असां वटि अचणु जीअं गिराक असां वटि अचे उन खे केतिरा ई नमूना अलॻि अलॻि वैराइटीयूं ॾेखारींदो आहे मुंहिंजे हिसाब मौजु इहा सही आहे